मूंखे ॿ ॿार आहिनि ऐं हिकु मां हूंदे नाते मां इहो सम्झां थी की असां ॿारनि ॿारनि खे शिक्षा त ॾींदा आहियूं जेकी ज़रूरी बि आहे ऐं सभेई ॾींदा आहिनि पर उनखां वधीक ॿारनि खे सिख्या ॾियणु ॾाढी ज़रूरी आहे जेके माउ पीउ ई ॾेई सघंदा आहिनि की हमेशह सचाईअ जे रस्ते ते हलिजे ईमानदारीअ सां हलि ज भले तकलीफ़ूं वधीक ईंदियूं आहिनि हिन रस्ते ते पर इहो रस्तो कॾहिं न छॾिजे ऐं मदद कॼे जिनि खे बि मदद जी ज़रूरत हुजे घुरिजाउनि खे या जंहिंखे थोरा असांखा घटि आहिनि ऐं असांखे मालिक ॾिनो आहे त हुननि खे ज़रूर ॾियणु खपे पोयां न थिजे इन में ई सची इंसानियत आहे ऐं इन सां ई असांजो समाज बि ठवंदो समाज में इंसानियत वधंदी जॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि में इंसानियत विझणु चालू कंदासीं उन सां ई समाजु ठहंदो इहो ॾाढो ज़रूरी आहे शिक्षा सां गॾु गॾु हिकु सुठे समाज जे लाइ